बाजारसँ हमसभ बहुत तरहके खुदरा सामानकेँ खरीदैत छियै हरेक तरहके सब्जीकेँ खरीदैत छियै किराना सामानकेँ खरीदैत छियै जाहिमे तरह तरहके कभी दामके आ की कहैत छै ऊँच नीच दाम होइत रहैत छै जाहिमे सब्जीके दाम आज कल सभसँ ज्यादा किएकि बारिशमे सब्जी बहुत किसानके खराब भए गेल छै लोग कोल्ड स्टोरमे स्टोर करि लेलकै हेँ आजके जमानामे ओकरा बहुत महङ्गामे बेचि रहल छै जेनाकि आजकल के जे सभसँ ज्यादा हमरा अरके टमाटरके भऽ रहल अइ टमाटर एक सए बीस के जी जे चालीस के जी टमाटर बिक मिलैत रहै हमसभके एक सए बीस के जी खरीदै लेल पड़ि रहल छै सब्जीमे आजकल टमाटर देनाइ बहुत महङ्गा लागि रहल छै आब जेना ऑनलाइनमे तऽ आजकलके खरीदारीमे बहुत कोइ ई रखैत छी रुचि ऑनलाइनसँ करनाइ सभसँ ज्यादा अच्छा लागैत छै ऑनलाइनमे बहुत तरहके हमरा आरके घरसँ कामके तऽ आसान करैत छै लेकिन ओहिमे ई नहि मिलैत छै कि हम जब खराबो अबैत छै तऽ ओ रखयके पड़ि जाइत छै ओहिमे चुनि बीछि कऽ नहि लऽ सकैत छी जेनाकि हमसभ ऑफलाइनमे चुनि बीछि कऽ हमरा ओ चाही तऽ ई चाही थोड़ा सा एक तरहके छेद भी देखैत छियै तऽ ओ चीजके रोकि के लैत छियै इएह अच्छा बात छै